योग करण सां असांजे जीवन में ॾाढो प्रभाव पियो आहे योग करण सां माण्हू शांति स्वभाव जो थी वेंदो आहे हुनखे शांती पसंदि ईंदी आहे वधीक चिढ़चिढ़ोपन कोन थींदो आहे ऐं हर कंहिं दुख ऐं तकलीफ़ खे आराम सां सहन शक्ती करे सघे थो उनखे हल करण जो उनखे शक्ती मिलंदी आहे ऐं कंहिं बि मैटर में कंहिं बि मसले में अगरि उहो परेशान थो थिए त उनखे उनखे सोल्व करण जी शक्ती मिलंदी आहे हिक अजीब ई शक्ती मिलंदी आहे योग करण सां योग सां माण्हू जो मन मज़बूत थींदो आहे ऐं पावरफुल थींदो आहे योग सां माण्हू जो जीवन कंप्लीटली बदिलजी थो वञे